आमी रावतात तो बार्देस तालुको आमी रावतात तो बा बार्देर तालुको हांगा बीच बीच समूद्र खूब सामके हांगा ते मुळें कितें जाला आता लोक हांगा भायले भायले लोक खूब येतात सामके भायले फॉरेनरय येतात आनी सगळे बार्देस बाजार म्हणटात तो गोंयकार कमी आनी ते ते लोक आता चड जाल्यात पयली आमी दर वर्सा कळंगूट म्हणटा थंय वतालीं न्हाताली हांगा एक ते एक आसा मे म्हयन्याक न्हाण म्हण घेतात न्हाण म्हणजे आठ दीस थंय रावन किंवा घरच्यान वचून न्हावप थोडे वारें घेवप आनी येवप अशे आशिल्ले पूण आता आमकां थंय वचन सुद्दां दिसना कारण थंय म्हण शॅक्स म्हणून जाल्यात पळय ते सगळें उदकाक तेंकून जाल्यात आनी इतलो बोवाळ जाता इतलो बोवाळ जाता सरकाराक फायदो जाता खरो भायर फायदोय जाता आनीक थोड्यांक ते बरेय दिसता पूण आमकां मात आवडना थंय सामके वचपाक इतली ग ग बोवाळ आसता सामको कोण कितें उलयता आनी कितें ते कांयच आयकूं येना आनी ते भायर साकून पळय लोक येतात पळय ते इतले भुल्लूसतात उदका पळोवन सामके भुरग्यां सुद्दां घेवन भितर वतात तांकां मात सुद्दां भंय दिसना बुडत बिडत म्हणून आनी बुडटातूय बीन कितलें लोक बुडटात हांगा थोडे न्ही पूण ते तांचो तांचो गुन्यांव तोच तांचो अन्याय ते उदकान पळय इतले भितर वतात कितलेय सांगल्यार सॅक्यूरीटीन सांगल्यार सुद्दां ते आयकनात भितर वतात आनी एकंदरीत बार्देस बाजार हो असो जाला आमचो मागीर जिल्याचे कार्यालयान कांय कितें उलयतलीं आनी ते आनी सरकारी कामांचेर तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतले थंय गेली म्हणून काय बेगीन कामां जायनात आमची कशींच कारण सरकारी म्हळें खंय थंय आळस भरपूर सामको जाल तेन्ना येवपाचे मात्शे थोडो वेळ बसपाचे घरा कडलीं कामां करपाची खंयय आपली कामां जायती करपाची साजेंचे मात्शे बसपाचे आनी वचपाचे म्हूण सरकारी सगळ्याकच आसा जाल्यार हांव नकळो पूण गोंया आमच्या सद्या तेच चल्ला सरकार नोकरी मात जाय तांकां तिका बाकीचे प्रायवेट नोकऱ्यो नाकात तांकां चलयो सुद्दां म्हणटात सरकारी नोक नोकरी आसल्यारूचआमी चल्यां कडेन लग्न जातली म्हणून कारण सरकारी नोकरी म्हणल्यार आळस बसून खावपाच्यो गजाली त्यो आनी मागीर पेंनशनूय मेळटा तेयीय आसा आनी पोट तिडकीन काम करपाचे ना जाय जाल्या मनां आयले केले नाल्यार ना सकाळी आयले जाय तेन्ना धा अकरांक सुमार सायन मारली थोडे पांच मिनटां बसले आनी गेले पण बाकीचे मनशां पळय तांकां कोणां गरज आसा सरकारी बी कामां आपले बी कामां करून घेवपाची तांकां मात सामको त्रास जाता सामको प्रत्येकदां तो ना खुरच्यो रिकाम्यो हांगा गेला थंय गेला ह्या खातीर तांकां सरकारी नोकऱ्यो जाय प्रायवेट नोकरी ते म्हणटात कितें पिळून खातात म्हणून पूण तशें न्ही पगार जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी कामय करूं जाय न्ही आनीक लोकांक गरजे वेळार मेळूं जाय न्ही तशे काय ना आपल्याक जाय तेन्ना येतात जाय तेन्ना वतात फक्त पगारा वेळार मात हजर जातात म्हण पगार वाडय म्हणटात इतलेच आम ते खातीर लोकांक मात्सो हांगा त्रास जाता